कविताके लोक कविताके भी अपना भाषामे बोलै छै आओर होइ छै कि शादी बिआहमे अपन भाषामे मैथिलीमे भी लोकगीत गबै छै एना कऽकऽ मैथिली भाषाके प्रयोग लोक करै छै जइसे कि कोइ पूजा पाठमे भी लोक मैथिली गाना गाके भाषाके प्रयोग करै छै ईसब होइ छै कि एहिसँ भाषाके प्रचार भी हो जाइ छै आओर हमर हमरसबके इएह भाषा हइ हमसब अपना लोकमे अइसे ही बात करै छिए